سفر کے دوران سب سے زیادہ غیر متوقع چیز اگر آپ دیکھو گے تو ہمیں یہ تھی غیر متوقع کہ الٹی قے آنا ہم سوچتے تھے نہیں آئیں گی نہیں آئیں گی لیکن بعض ٹائم آ جاتی تھی نہیں بھی آتی تھیں تو کوئی نہ کوئی کر ہی دیتا تھا الٹی قے تو یہ تو سب سے زیادہ غیر متوقع چیز ہے کہ یہ نہیں ہوں گی لیکن ہو ہی جاتی تھی سفر کے دوران اور ٹریکس میں تصاویر کا ہم بہت بہت ساری لیتے تھے صحیح چیز ہے اور بولنا چاہیے بیک کا بیک فیچر والے کیمرے سے فوٹوز لیتے تھے دوسروں کا بھی لیتے تھے خود کا بھی لیتے تھے اور بولنا چاہیے یہ سب فوٹوز لے کر ہم انسٹاگرام ہے اپلیکیشن ہے اس پر اپلوڈ کرتے تھے فیس بک پر کرتے تھے واٹس اپ پر اسٹیٹس لگاتے تھے اور بولنا چاہیے واٹس اپ پر پروفائل بھی لگاتے تھے ہر جگہ ہر جگہ اپلوڈ کرنے کا آپشن دیا ہوا ہے موبائل نے تو ہم اپلوڈ کیا کرتے تھے اس پر لائکس ملتی تھی کمنٹس آتی تھی موسم کے حساب سے نیچر کے حساب سے بولنا چاہیے تو یہ جو چیزیں ہم سفر میں کرتے تھے تو اس میں ایک الگ ہی مزا تھا بولنا چاہیے مطلب جب ہم سفر کے سفر پر نکلتے تھے تو بھول جاتے کہ یار ایک اور دنیا پیچھے پیچھے چھوڑ کر ہم آئے ہوئے ہیں مطلب یہ الگ ہی دنیا لگتی تھی سفر کے دوران کی گئی اور یہ بہت یادگار ثابت ہوتی تھی آنے کے بعد یہ سب ہم فوٹوز دیکھتے تھے پھر یاد کرتے تھے یار یہ لوکیشن بہت اچھی تھی یہاں پر پھر سے جائیں گے وہاں پھر سے جائیں گے لوکیشن کے حساب سے طے کرتے تھے ہم کہاں جانا ہے کہاں نہیں اور زیادہ تر ہریالی والی لوکیشن پر جاتے تھے جیسے کشمیر ہوگیا لداخ ہوگیا اور بولنا چاہیے اگتپور جو ہو گیا ساپوتارہ ہوگیا یہ سب جگہ پر موسم بہت ہی سہانا رہتا تھا یہ تھی ہمارے سفر کے دوران کہ مطلب دیکھنے جانے والی چیزوں کو کرے کرنے جانے والی چیزوں کو اور غیر متوقع چیز تو شروع میں ہی بتایا آپ کو